जेना कि फोटो निकालै छिए तऽ अपना पहिले जाइ रहै बजार तऽ अपना कैमरासे घिचबाबै रहै तऽ दस रोज लागि जाइ रहै साफ करबैमे तऽ ई करबऽ ओ करबऽ आब तऽ मोबाइलेसे अपना जेहन फोटो घिचैके छऽ अपना घिचि ले जै बेर मोन छऽ तै बेर घिचि ले भाइ जकरा बहिनके भेजैके छऽ भौजाइके भेजैके छऽ अपना भेज देबहो कि हँ ई फोटो बढ़िआँ लागै छै कि नहि लागै छै तकर बाद जाइके पहिले बहुत बरो बरतोहारी लोक करै रहै तऽ फोटो घिचबाबै ले जाइ रहै तऽ दस रोजमे देबऽ साफ करबऽ तऽ ई करबऽ तऽ ओ करबऽ अपना करै रहै तब अपना तऽ मोबाइलेमे जतेक फोटो घिचबहो आओर भाइ मोबाइलमे घिचिके जाहो तुरन्त कैमरावलाके कहबहो तनि हमरा ई फोटो चाही छै अपना निकालि दे तऽ निकालि दै छै तकर बाद जाइके अपना फोटो निकालि लै छिए बड़ सु मोबाइलमे तनिक जेहन मोन तेहन घिचै छै आओर कैमरोवला लोक जइसन कहै रहै तइसन अपना निकालि दै रहै लेकिन टाइमसे निकालै रहै टाइमसे निकालै रहै दस रोज महिनामे रोज लागि जाइ रहै आब तऽ मोबाइलसे सेकेण्ड नहि लागै छै जेहन मोन तेहन घिचि लहो अपना बजार जाहो निकलबै लहो भाइ मोबाइलेसे बहिनके भाइ भौजाइके जकरा भाइ माइके माइ गे हमे फोटो घिचलिए देखही बढ़िआँ लागै छै भाइ एना घिचबहो बढ़िआँ लागै छऽ इएहसब फोटोके मतलब इएह छै कि मोबाइलमे आब तुरन्त भै जाइ छै अभिओ बहुत लोक कैमरा लुगन जाइ छै जकरा नहि छै मोबाइल तऽ अपना कैमरा लुगन जाइ छै जकरा मोबाइल छै तऽ अपना मोबाइलसे अपना काम भै जाइ छै ओकरासे ओकरा ओकरासे ओकरा घिचिके अपना भेजि दै छै भेजि दै छै तऽ बढ़िआँ फोटो लागै छै लेकिन मोबाइलोसे एखनहु कैमरोसे एखनहु लागै छै जे अपना पसन्द पड़ल से अपना घिचै ले